मूंखे घुमणु फिरणु ॾाढो वणंदो आहे आमतौरु ते मां भॻवान जी जेकी प्रकृति वारी जॻहि आहे उन ते वञणु पसंदि कंदी आहियां मूंखे घुमणु फिरण जो मुंहिंजे घुमणु फिरण जो कारणु आहे त मां सभिनि तीर्थ स्थाननि जा दर्शन कयां ऐं प्रकृति जो आनंद माणियां प्रकृति ऐं क़ुदरत वारी जॻहियुनि घुमण में ॾाढो आनंद प्राप्त थींदो आहे पाण खे क़ुदरत सां मन लॻाए भॻवान जा दर्शन करे सघूं था आमतौरु ते मां यात्रा कंदी आहियां मां सोमनाथ द्वारका भावनाथ जगन्नाथ मथुरा ऐं प्रकृति जा स्थानु गिरनार अश्मेष शिमला वक़्तु जॻहि ते वञणु पसंदि कंदी आहियां उन सां मन जी शांती प्राप्त थींदी आहे ऐं सभिनि खे कोई न कोई यात्रा करिणी खपे जे करे पाण व्यस्त जीवन खां निकिरी घुमी सघूं ऐं आनंद प्राप्त करे सघूं अने घुमणु फिरण में तव्हांखे आनंद प्राप्त थिए त तव्हांजो मन बि प्रसन रहे जंहिंजे करे तव्हांखे पंहिंजी जीवन में ॾाढी आनंद प्राप्त थींदो आहे अने नईं नईं जॻहियुनि जे विषय पाण खे ख़बरु पवंदी आहे उन विषय पाण खे उन उन उन लाइ पाण खे घुमणु खपे नईं नईं वस्तु नईं नईं जॻहियुनि ते वञी करे पाण खे जानकारी वठिणी खपे घुमणु फिरणु अने यात्रा करण में ॾाढो आनंद थींदो आहे यात्रा करण सां तव्हांखे धर्म प्रति बि पंहिंजो रुचि वधंदी आहे भॻवाननि प्रति बि पाण खे मन लॻाए करे पाण यात्रा कयूं मन लॻाए करे त तव्हांखे भॻवान जे प्रति बि प्रति बि ॿारनि जो विश्वास वधंदो आहे इन करे तव्हांखे साल में हिकु हिकु बार त यात्रा करिणी खपे अने घुमणु फिरणु बि वञणो खपे जंहिंजे करे पंहिंजो मन शांति रहे अने पंहिंजे कम में पाण अॻियां वधी सघूं मन शांति करे इन करे घुमणु फिरणु में जेको मज़ो आहे उहो वठिणो खपे प्रकृतिअ इहे स्थान घुमी करे पाण खे उन विषय बि जानकारी वठिणी खपे